औ हेल्ल' आसोल औ खोनादों औ खोनादों ओ जागोन जाहैजागोन दे जाहैगोन औ ओमफ्राय ओरैनो बाजौ बाजौ खांदोंमोन ना ओमफ्रायो ओरैनो साबैसे ओमफ्राय दसज'नसो जागोन ना अ सेंग्राफोर गोजा दा ओमफ्राय ओरैनो माजों थांगोन न'नि कारखौनो ना ओमफ्राय लाफाजागोन दे औ दंखायो आंनाबो गारिया फ्रिदम दंखायो औ ओमफ्राय जानायफ्रासो

मा मा खालामनो नागिरदों औ ओमफ्राय औ जाजायो आंबो अमाखौनो मोजां मोनखायो हांनाय माखासे खालामनोसै ओमफ्राय एवनाय खालामनोसै माखासे फिफ्टि फिफ्टि खालामनोसै नामा

एक थारिकआव लायाबासिनो दुइ थारिकआव लानोसै नामा औ ओरैनो औ बेयावनो दुइ थारिकआवनो मोजां जागोन ओरैनो बेसेबांसो थांगोन बायदि मोनदों नोंलाय पिकनिक जानायावहाय औ हाब औ औ औ औ जेबो नङा दे थांगोन थांगोन थांगोन औ औ औ ओमफ्राय जायगायासो बेवनोमोन बेयावनो लानोसै ना

औ ओरै दै औ बयबो थाङो माथो बयबो थांसावलाबायो औ औ औ आंबो थांफेरखायाखै बोसोराव खनसेल'बा थांजागोनलै दे औ दे दे दे